हॅलो येस वेल्काम टू मोग म्युजियम सर ओके येस सर येस सर शुवर सो आमच्या म्युजिसमान अशो खूबश्यो पेण्टींग्स जे आसा जो गोवन पेण्टर्सानी कडला आनी खूबश्यो पेण्टर्स पेण्टींग्स जे आसा ते खूब ओल्ड आसात फोर एगझांपल एक आमचे कडेन आर्टिस्ट आसा तो तुमी डेफिनेटली पळोवपाक जाय वीच इज ओलमोस्ट सिकस्टी इयर्स ओल्ड आनी तो ओलमोस्ट एक फूल रूम जो आसा त्या सायझिचो आसा तो तो तुमी एक फार्मा ठूर पोट्रेट सो तो तुमी पळोव शकता आनी ओल्सो आमी एक खूब बेस्ट आवट ऑफ वेस्ट जें आसा तेतुंनूय आमी खूब अशें आमी आर्ट फोर्म्स आनी आर्टिफेकट्स केल्ले आसा ते तुमी पळोव शकता ते आमच्या म्युजियमची एंट्रीक जर एंट्री हा पळय थंयसरूच तुमकां सगळें दिसतलें तुमी केन्ना येवपाचे प्लॅन करता येस सर येस सर सद्द्याक आमचे कोवीड चालू आसा सो तेका लागून आमी मातसो टायमींग लेट दवरला सो ओलमोस्ट टेन ए म सार्ट जातलो ओन जातलो ओपन जातलो म्युजियम आनी बिफोर सीक्स क्लोज जातलो सो तुमी केन्ना येवपाचें चित्ता येस येस ओके ओके येस सर येस ओके सो आमचे लोकेशन आमचे म्युजियमचे तशेंच पोन काडलां आमच्या लोकेशनच्या सायडिकूच एक हेरिटेज सायट हा तुमी थंयसर वचूं शकता आनी जस्ट टेन किलोमिटर्स अवेय एक गोवन हेरिटेजचो म्युजियम आसा यू केन ओल्सो विजीट देट म्युजियम इफ यू वीश टू सो ओल द आर्टिफेकच्स सगळे आसात स्कल्पचर्स बी जे हा ते आमी थंय दवरला आनी आमचो एक आनी एक म्युजियम आसा तो सावथ गोवान आसा इफ यू नेवर विजिटेड सावथ गोवा तुमी थंयसर वचू शकता येस सर सो चिल्ड्रन भिलो टुवेल्व इयर ऑफ एज तेंकां एंट्री कांय ना बट ताच्या अबाव फिफटी रुपीज एण्ट्री आसा ओके ना ना पब्लीक ट्रांस्पोर्ट करूंन तुमी इजिली येवूं शकता हांगासर हय स सच्या पयलीं आमी बंद करता सो ओलमोस्ट संक बंद करतात आमी येस सर आमी रिचा उलयता आनी या तुमी म्हाका जस्ट एक वोट्सेप मेसेज करू शकता विजीट दिवच्या पयलीं येस सर येस येस येस ओके ओके थेंक्यू फोर कोलींग मोग म्युझियम या